बस ठीक ठाक तुस

महाराज सनाना तुसेगी कोई गल्ल नेई ऐ

अच्छा अच्छा मेरे कन्ने फुल बाॅडी किन्ने दी ऐ हू अच्छा ते अद्धी बाॅडी केहडी ऐ बां दोनो बां लता बिच केहडी होंदी लत्ते च किन्ने दी होनी खाली लत्ते च करवानी किन्ने दी चलो ठीक ऐ फिह दिक्खना में ठीक ऐ ठीक ऐ हां